آپ پارلر سے بات کر رہی ہے مجھے کرشمہ راوت کا میک اپ کروانا تھا تو آپ کیسا مطلب اچھا لک دینا ہے انہیں تھریڈنگ کروانی ہے اور فیشیل کروانا ہے

تو تھریڈنگ نا اچھی کرنی ہے مطلب شیپ اچھی دینی ہے اس کی اور بہت نا فنیشنگ بہت فنیشنگ ہونی چاہیے اور فیشیل کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ اچھا اور تھوڑا مطلب جو میک اپ ہو نا تو لائٹ اتنا ڈارک نہ ہو لائٹ ہو اور اور چارج کتنا ہوگا سب ملا کے اچھا مطلب کوئی ڈسکاؤنٹ پلیز بجٹ نہیں ہے تھوڑا تو کرو نہیں تھوڑا سا اور کم کر لو پلیز میم ففٹین ٹو کرلو اچھا مطلب مطلب لک بہت پیارا ہونا چاہیے بس تو میں کب کب میں آؤں اپ اپنی اس ڈیٹ پہ آ جاؤں گی اور آپ کر دینا آپ اپنی ٹائمنگ بتا دو مجھے مجھے سکس ڈیٹ کو کروانا ہے

مجھے مارننگ کے ٹائم پہ ٹھیک ہے